हमर नाम प्रियंका कुमारी छी हम जे एकटा बुक मँगबेलहुँ यऽ स्पीडी के जी के लेकिन ओ पढ़यमे बहुत मतलब बढ़िआँ लागै छै ओकर वनलाइनर जे छै कॉन्सेप्टक क्लीअर कै दै छै